मेरे शहर के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है काफी सारी चीज़ें इसे मैं आपको एक एक करके बताती हूँ जैसे कि मेरे शहर जयपुर में लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर घुमते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं बहुत सारे महल है जहाँ घूम कर मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और बहुत अच्छा लगता है बहुत मनोरंजन होता है मेरा उससे और यहाँ पर खाने पीने में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हैं जैसे दाल बाटी चूरमा लहसुन की चटनी बीजड़ की रोटी यह चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत मशहूर है यहाँ पर कठपुतली का नृत्य भी सिखाया जाता है हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है घूमर नृत्य बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे हमारे शहर में जिससे हमारा बहुत ज़्यादा मनोरंजन होता है यह सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है हमारे शहर के बारे में हमारे शहर को पिंक सिटी के नाम से भी कहा जाता है लोग इसे पिंक सिटी कहते हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं घूमने के लिए जैसे जल महल नाहरगढ़ जयगढ़ आमेर यह जगहों पर घूमने में मुझे बहुत अच्छा लगता है वह बहुत मज़ा आता है यहाँ का हवा महल भी बहुत ज़्यादा मशहूर है